हँ हेलो हँ बाजिऔ अहाँके फर् फर्नीचरके दोकान अइ ओ कहू हमरा शादी विवाह अछि बुझलियै ने ह्म्म तऽ हमरा पलङ्ग उलङ्ग लेनाय रहै अहाँ मिल जेतै तऽ अरे पलङ्ग लेनाय रहै सोफा लेनाय रहै

देनाइ ओ हमरा चाही पलङ्ग चाही कुर्सी चाही डाइनिंग टेबुल चाही आओर जे सभ सामानमे हइ लगतै सेसभ चाही ह्म्म ह्म्म हँ ह्म्म ओ ह्म्म पाइ बाजू सामान सभके कोना कोना दाम अछि डाइनिंग टेबुल आरके ह्म्म ह्म्म ओ हँ हमरा जे बढ़िआँ सामान लेबाक छै बुझलियै ने एहि खातिर जे छै हम आबि रहल छी बुझलियै आ उचित दाम लगा कऽ हमरा मिल जाना चाही हँ हँ ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म हँ तऽ

ह्म्म हँ हँ एहि खातिर हमरा जे छै ने बढ़िआँ बढ़िआँ सभ चाही बुझलियै ने शीशोके फर्नीचरके पलङ्ग चाही अलना चाही ड्रेसिंग टेबुल चाही बुझलियै ने आओर हमरो बगलमे आओर सभ पड़ोसी अड़ोसीके शादी विवाह अछि तऽ हमसभके हँ भाय